हाँ नमस्ते आप आप कहाँ बनवाना चाहते हैं तो बन जाएगा कितना रैक भी बनवाएंगे आप अच्छा वो आगे वाला टेबल भी बनवाएंगे की सोफ़ा बनवाएंगे

अमाउंट आपको हिसाब से आपका बन जाएगा और उसमें ये नाप करके थोड़ा मोड़ा दिखना चाहिए देखना पड़ेगा की आपको कितना में रैख चाहिए और कितने में जो है की है की मतलब टेबल ओबल तो बन जाएगा और जो कुर्सी बैठने के लिए वो भी बन जाएगा लेकिन रैख कितना कितना चाहिए लकड़ी उस लकड़ी के हिसाब से आपको फिर पैसा लगेगा आपको पैसा का अनुमान करेंगे जरूरी मतलब ये अब की मतलब मैं नाप लूँगा देख लूँगा उसके हिसाब से जो है उसमें जो खर्च अदा हो उतना सब मैं लगाऊँगा अलमारी आप लगवाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं नहीं लगवाने की जरूरत होगी तो नहीं भी लग सकता है लेकिन रैख हाँ आफिस में अलमारी की आवश्यकता पड़ेगी तब उसमें अलमारी भी लग जाएगा आपका लकड़ी का तो और अच्छा पड़ता है जल्दी टूटता नहीं और उसका हाँ उसके थोड़ा खर्च थोड़ा ज्यादा आता है लकड़ी का और अच्छी लकड़ी का लगाएंगे शीशम का सागवान का लगाएंगे

शीशम का लगवाएंगे तो और महंगा पड़ेगा सागवान का भी अच्छा पड़ता है वो भी महंगा है नहीं तो हाँ और ये उसके और जामुन का लगवाएंगे तो ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा लेकीन वो जल्दी कभी ऐसा होता है की बंद नहीं होता है खराब हो जा बंद नहीं होता है ठीक है सर जैसे बताएंगे उसके हिसाब से काम होगा नमस्ते सर